पयलो दीस म्हणल्यार म्हाका ज्या दीस ल्हान भयण जाली तो दीस तेन्ना हांव हॉस्पटलान गेल्ले तेन्ना हांवें जेन्ना पयल्यांदा म्हागे धाकलें भयणीक पयलो तेणी म्हाका पळोवन जेन्ना स्मायल दिली तो म्हाजे खातीर एक यादगार दीस आसा तसोत दुसरो म्हणल्यार म्हागेलें धाव्वेचे निकालाचो दीस जितली म्हाका भंय दिसताली तितलींच एक्सायटमेंट बी आसली की कितें जातलें पेपर तर बरें गेल्ले तसोच बारेवेचो निकालाचो दिसूय बी आनी आनी एक म्हणल्यार म्हाजे कॉलेजीचो पयलो दीस जेन्ना हांव पयल्यादां खंय तरी दुसरें शहरान शिकपा खातीर गेल्ले इतली वर्सां म्हळ्यार गांवांतूंच सगळें वळखीच्या लोकां मदीं शिकिल्लो आसलें आनी पांचवे म्हणल्यार आमगेल्या नवीन घरांचे उद घर प्रवेश आसलो तो दीस